جی میم ہیلو آ رہی ہے میم جی بولو اچھا جی اچھا تو میم کتنا چاہیے آپ کو دو سو کلو میم اوکے کیسے میم ہم گھر بھیجنا ہے یا پھر آپ آ کر لو گے لیکن ہم ہوم پر جانے کا چارج تھوڑا ہائی لیتے ہیں سو ایکسٹرا ہوگا سو پرسین جی دودھ کا ریٹ دو ہزار روپئے ہیں ویسے تو جی نہیں ایک ہزار روپئے کلو

میم دیکھو اب سبھی لیتے ہیں دودھ ہمارے یہاں سے تو کوئی کسی کی کوئی شکایت نہیں آتی کیوںکہ ہم پیور دودھ بیچتے ہیں اس لیے بنا پانی کا بیچتے بنا ملاوٹ والا ہاں تو پھر یس میم وہ تو ہمیں بھی پتا ہے پھر بھی ہم ایسے کیسے کم کر لیں تو میم ہمیں بچے گا کیا یہ تو بتاؤ آپ یس میم ہوم ڈلیوری کے تو سبھی چارج لیتے ہیں ایکسٹرا میم ایسے کم کیسے ہو سکتا ہے بتانا ذرا آپ ہم کم کیسے کر سکتے ہیں میم کرنے والے ہوتے تو ہم خود کر لیتے اب بتاؤ آپ پھر بھی کتنا کم کرنا چاہتے ہو آپ

نو سو روپئے چلے گا

نہیں میم اس سے کم نہیں ہوگا سوری آپ کسی اور ہی دکان سے دیکھیے جی میم کیونکہ نو سوتے نو سو روپئے میں پھر ہمارا بھی کیا فائدہ ہوگا چلو دیکھو دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں چلو ایک کام کرنا آپ کل آ جانا جی میم

جی جی جی ٹھیک ہے اوکے